میرے گھر ویسے تو بجلی چوبیس گھنٹے ہی آتی ہے مگر کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کسی مسئلہ کے تحت بجلی کٹوتی ہو ہی جاتی ہے اور اگر گرمی کا موسم ہے اور زیادہ گرمی پڑ رہی ہے اور اس میں بجلی چلی جائے تو ہم سب گرمی سے بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں کیونکہ دلی کے جس علاقے میں میں رہتی ہوں وہاں کے جو گھر ہیں وہ بالکل قریب قریب سے ہوتے ہیں بنے ہوئے ہوتے ہیں اور جب بجلی چلی جائے تو گھروں میں اندھیرا سا چھا جاتا ہے اور ہوا وغیرہ بھی کم ہی آتی ہے صحیح ڈھنگ سے گھر کے اندر نہیں آ پاتی اور اس کے علاوہ بجلی سے ہمیں اور بھی بہت سے کام کرنے ہوتے ہیں تو بجلی چلے جانے پر ہمیں پریشانیوں کا سامنا تو کرنا ہی پڑتا ہے اور اگر سردی کی ہم بات کریں تو سردیوں میں بے شک سردیوں میں ہم پنکھے یا اے سی کولر ان سب کا استعمال تو نہیں کرتے مگر پھر بھی سردیوں میں بھی بجلی کی اتنی ہی اہمیت ہوتی ہے سردیوں میں ہمیں جیسے ہمیں نہانا ہے تو ہمیں گرم پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو اس کے لیے ہمیں بجلی کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کے علاوہ ہم ہیٹر کا استعمال کرتے ہیں تو اس میں بھی بجلی چاہیے ہوتا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بجلی کی کٹوتی کی وجہ سے مختلف موسموں میں ہمارے ہماری زندگی جو ہے اس اس طریقے سے متأثر ہوتی ہے